सांस्कृतीक दायज राखून दवरचे खातीर सद्याच्या पिळगेक खूब प्रयत्न घेवपाची गरज आसा कारण प्रत्येक गांवातल्या लोकांनी ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाच्या वेळार एकठांय येवप म्हत्वाचे पण सद्याच्या परिस्थितींक अशे जालां की ल्हान भुरगें शिक्षणाच्या निमितान शाळा किंवां आपले उच्च शिक्षण घेवपा साठी आपलो गांव सोडून दुसरे जाग्यार वता म्हणून हे जे आपले सांस्कृतीक दायज टिकोवन दवरपाक कमी पडटा आनी दुसरे म्हणल्यार शिक्षण ही चालू प्रक्रीया आशिल्यान ज्या वेळार सांस्कृतीक आपले उपक्रम जातात एकादो उत्सव जाता ह्या उत्सवाक ल्हान भुरगो त्या उत्सवाचेर नजर अंदाज करता आनी दुसरे वटेन उदाहरण दिवपाचे म्हणल्यार जेन्ना काणकोण म्हालांत शिगमो जो आसा तो मार्च म्हयन्यांत जाता आनी त्या म्हयन्यांत भुरग्यांच्यो परिक्षा आसतात आनी ह्या परिक्षा आसल्या कारणान भुरग्यांक सुटी जी आसा ती दोन किंवां तीन दिस अशी मेळटा फक्त दोन किंवां तीन दीस सुटी मेळ्या कारणान भुरग्यांक आपलो जो शिगमो जो आसा जो आमचे सांस्कृतीक जायज जे आसा तें टिकोवन दवरपा खातीर किंवां तातूंत भाग घेवपा साठी भुरग्यांक तितलो वेळ मेळना कारण तांची परिक्षाय आसा शाळाय चुकता म्हणून शिगम्याच्या काळार भुरग्यांक जर हे दायज टिकोवन दवरपा जाय जाल्यार त्या वेळार भुरग्याक शाळांक सुटी आसप हे गरजेचे कारण ह्या शिगम्याच्या निमित्यान जवळ जवळ आठ दिवस जे आसा हे शिगम्याच्या तयारेक आनी इतर कामा साठी लागतात जर भुरग्याक सुटी मेळना जाल्यार भुरगो जो आसा ह्या सांस्कृतीक उत्सवांत भाग घेवचो ना आनी जर अशेंच जर जायत रावले जाल्यार मुखाल्ली पिढी जी आसा ह्या शिगमो किंवां इतर जे आमचे उत्सव आसा गुडूलां म्हणा धिल्लो अश्या उत्सवांचेर तांची नदर अंदाज जातलो आनी ते ह्या उत्सवा कडून पयस वतलें